पिछले कुछ समय से जोधपुर का आधुनिकरण हुआ है जो बहुत ही लाजवाब है जोधपुर पहले ऐसा नहीं था जैसा अभी वर्तमान में दिखाई दे रहा है बात करें शिक्षा क्षेत्र में तो शिक्षा क्षेत्र के अंदर यहाँ पे विधि विश्वविद्यालय संस्कृत विद्यालय फ़ुटवेयर बहुत सी ऐसी एजेंसियां शिक्षा के क्षेत्र में अपना पाँव जमाए हुए हैं पहले राजस्थान के अंदर जोधपुर का नाम नहीं था कोटा का नाम आता था शिक्षा के क्षेत्र में पर जोधपुर ने कोटा को पिछ पछाड़ दिया है और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कर्ष भी अपना बहुत बड़ा मतलब परचम लहराया हुआ है और राजस्थान का सबसे बड़ा अभी वर्तमान समय में रोडवेज़ बस स्टैंड बना है जो आधुनिकरण है पूरा पूरा एसी से निर्मित है और ऐसा राजस्थान का पहला ऐसा स्टैंड बना है जो वर्तमान में आधुनिकता को दर्शाता है यहाँ की कृषि मंडी यहाँ के लोग यहाँ का पहनावा यहाँ के जो आर्थिक स्थिति खान खान है जो मुख्य रूप से लोग लोगों का रोज़गार के अवसर प्रदान कराता है गावों के अंदर बहुत से ऐसे डेरी फ़ार्म कृषि और बहुत सारे लोगों का रोज़गार के अवसर यहाँ प्रदान होते हैं जो बहुत ही लाजवाब है और राजस्थान का जोधपुर बहुत ही अग्रणी है इस मामले में कहा जा सकता है